आङो बे गिथारखौ बायनानै इनायनो लस जानाय मोनदों एप आव अरदार होनाय समाव फिकसारावलाय स्लिम स्लिम नुदोंमोन नाथाय जेब्ला अरदार होनानै अरदारा सफैबाय आङो बिखौ दांनायबाय दैनायबाय अब्ला आङो आनदाज मोनबाय बे गिथारनि कुवालिथिया बिराद गाज्रिथार रां आलायजि रोजा रां लादोंमोन नाथाय बियो नै रोजा रांनि बायदिसो मोनदों दांनायाव दैनायाव बिराद गोब्रा मोनो आरो बिनि सावन्दयाबो मोजां गाबा स्थ्रिंसफ्राबो मोजां थिउननाव थानो नागिरा आरो स्थ्रिंखौ जेब्ला आंं गोरायै फोराना नायना नागिरो अब्ला गिथाराना दबनो नागिरो गुबुन गिथारा जि रोजा रांनिबा स्लिम स्लिम जायो नाथाय बेखौ दैबा गोब्रा गोब्रा जानाय मोनो सावन्दयाबो मोजां जाया आरो दामनायावहाय मोजां कमफर्थ मोना गोब्रा जानाय मोनो आरो आसिफ्राबो गोरा गारा थुनांनाय मोनो आहो बेखौ रिथार्नसो हरफिननांसिगोन नामाथाय ना आङो थगायजाबायसो